तां इत्थोआं दी खेती बाड़ियै दे बारे बिच्च गल्ल करां जां अस साल बाय साल छें म्हीनें अंदर अपनी खेती बाड़ी कि'यां चलानेआं केह् करनेआं ओह्दे बारे च गल्ल दस्सां तुसें कि तां एह् ऐ कि पैह्ले नंबर अस अपने खेत्तरें गी दिक्खनेआं उदी मिट्टी दिक्खनेआं केह् इत्थें केह् होई सकदा ते साढ़े खेत्तरें बिच्च मतलब साले दियां दो जां तिन फसलां निकली सकदियां न जि'यां केह् इस बेल्लै दी गल्ल करां ते इस बेल्लै इत्थें मक्क होई बींस होइयां टमाटर होई गे शिमला मर्चां होइयां भिंडियां होइयां होर बी बड़े किस्म दियां सब्जियां जेह्कियां इस बेल्लै होंदियां उ'नेंगी अस स्हेई रक्खने आस्तै केह् करदे इदे बारे च सनान्नां जि'यां कि साढ़े केह् मक्कां होंदियां पैह्ले नंबर असें उ'नेंगी अपने जेह्ड़े साढ़े पशु रक्खे दे होंदे उं'दा गोआ केह् कीते दा होंदा असें केह् इक गत्त कड्डे दा होंदा ओह्दे बिच्च फ्ही उसगी अस केह् करदे आं केह् ओह्दे च सुट्टनेआं त्रकदा ओह् पंज छे म्हीने फ्ही ओह् असें दोबारा उत्थूं चुक्कियै उत्थूं खुम्बै इक इक डल्ल डोगरी च इक डल्ल टोखरी जिस्सी आखदे मतलब टोखरी अस चुक्की चुक्कियै खुम्बै जगह जगह उप्पर खेतरें च सुट्ट्नी फ्ही ओह् सारी मिलावट करियै फ्ही दांदैं कन्नै जेह्ड़े साढ़े दांद होंदे ओह् हल्ल जि'नें आखदे हल्ल कन्नै असें ओह् बाह्ने खुम्बे इक बारी फ्ही शैल खुम्बें गोड्डी करनी ढिल्ल जेह्ड़े होए दे होन ओह् गुड्डने फ्ही ओह् जिसलै बत्तरै जमीन होंदी फ्ही उत्थें गै अस मक्कां राह्न्नेआं ओह्दे च गै अस अस टमाटर लान्नेआं फ्ही टमाटरैं आस्तै अस लग्ग पनीरी दित्ती दी होंदी ओह् पनीरी देइयै

केह् कचालू चाट बनदी ओह्दी ओह् अ'ऊं आपूं चाट बनान्ना कटरै बेचना म्हाराज ते ओह् लानी फ्ही असें टमाटरें गी टैम्मै टैम्मै दी दवाई देनी उ'नें ई हर इक सब्जियें गी टैम्मै टैम्मै दी दवाई देइयै ओह् अस जेह्कियां

स्यालै दिनें ठंडू दे दिनें अस कनक लान्नेआं ते कनक बी असें इ'यै ने खुम्बे फिर बनाना पौंदे बनाना पौंदे लेकिन ओह्दे आस्तै इन्नी ज्यादा मैह्नत नि होंदी ऐ केह् जिन्नी एह् मक्के आस्तै बगैरा करनी पौंदी कि उत्थैं गोड्डी नि देनी होंदी ऐ मक्कें गी दो तिन बार गोड्डी लगदी लेकिन कनके गी नेईं लगदी ऐ फ्ही कनक जेह्ड़ी साढ़ी बड़ोंदी बसाखै बसाखै म्हीने तां उत्थां बाद इस बारे मक्कां जां होर जेह्ड़ियां अस सब्जियां बगैरा लांदे ओह् साढ़े इत्थैं शुरु होई जंदियां न